मूं में इहे गुण आहिनि की मां जेको बि कमु हथ में खणंदी आहियां उनखे महिनत सां ऐं सही वक़्त ते पूरो करण जी पूरी पूरी कोशिशि कंदी आहियां पर अगरि उहो कमु सही वक़्त ते पूरो न थियो त मूं में इहे खामियूं बि आहिनि की मां ॾाढो ई दुखी थी वेंदी आहियां ऐं मां जाम परेशानीअ जो सामिनो कंदी आहियां ऐं मुंहिंजे अंदरि गुस्सो बि ॾाढो वधी वेंदो आहे पर मां उन परेशानुनि मां ॿाहिरि निकिरणि जी पूरी पूरी कोशिशि करे पंहिंजे कमु खे पूरो करे ऐं करणु पूरी कोशिशि कंदी आहियां